हेलो भॻत ताज होटल हा मां लवीना भाटिया थी ॻाल्हायां कल्ह असां तव्हांजे हितां रोटी ऑडर कई हुई ॾाढी सुठी रोटी लॻी असांखे ॾाढी वणी माण्हुनि खे ऐॾी तारीफ़ कई ऐॾो ख़ुशि थियां पेटु भरे खाधाऊं तव्हांजी रोटी ऐॾी सवादी आहे रीज़नेबल रेट आहे असांखे ॾाढो सुठो लॻो असां नवनि माण्हुनि जी कल्ह रोटी ऑडर कई हुई पनीर कढ़ाई मैथी मटर दाल मखनी जीरा राइस छाछ स्टार्टर बि ॿ हुअं ऑडर कया हुआ हरा भरा कबाब ऐं पनीर असांखे ॾाढो सुठो लॻो तव्हां ऐॾी उस में ॾींहं जो मंझंदि जो ऐॾी सुठी पैकिंग करे रोटी मोकिली हुई फुलिका ऐॾा नरम पिया हुआ फुलका बि घुराया हुआ मूंग दाल सीरो घुरायो हुओ स्वीट डिश त मूंग दाल जे सीरे जी त ऐॾी तारीफ़ निकिती आहे भई माण्हू आङिरियूं ई चटे विया लॻे पयो आङिरियूं खाई वेंदा अॼु त छा त सीरो अथव देसी घी जो काजू वाजू पियल ॾाढो असांखे ख़ुशि थियासीं ॾाढो वणियो तव्हां जी रोटी तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी तव्हां असां खे अहिड़े घटि टाइम में ऐॾी सुठी डिलीवरी कई तमामु नालो कढियव पंहिंजो असां ॾाढा ख़ुशि थियासीं हाणे असां तव्हांजा रोज़ जा कस्टमर थी वियासीं तव्हांजी रोटी जो सवादु अहिड़ो हुयो तारीफ़ ऐॾी निकिती आहे ॾाढी ॾाढी रोटी में मज़ो आयो तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी तव्हां ऐॾी सुठी रोटी असांखे खाराई महिरबानी जय झूलेलाल